मूंखे नंढे हूंदे खां वठी गानो ॻाइण जो शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां वठी मां गानो ॻाईंदी आहियां पर हिन खां सवाइ मूंखे घर जा घणेई ॿिया बि कमु हूंदा आहिनि जीअं कपिड़ा धोअणु बासणु मल्हणु झाडू पोचा रोटियूं ठाहिण पर हिन सां गॾो गॾु मां गानो ॻाइण जो बि अभ्यास कंदी रहंदी आहे हुनखे छॾींदी कोन आहियां हिन मां बिना टाइम कढी शाम जो या जेॾी महिल मूंखे टाइम समुझ में फ्री टाइम हूंदी आहे त मां गानो ॻाइण जो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां जीअं मुंहिंजे कमरे में वाद्ययंत्र रखियल आहिनि ढोलक बाजो गिटार हार्मोनियम हिन यंत्र जे ज़रिए मां कोशिश कंदी रहंदी आहे ताकी मुंहिंजो आवाज़ु गाना ॻाइण जो जेको कोशिश आहे उहा हलंदी रहे ऐं सभिनी माण्हुनि जे साम्हूं मुंहिंजो गानो ॻाइण जो अभ्यास जेको आहे उहा जारी रहे जॾहिं जेके माण्हू आहिनि मुंहिंजो जॾहिं गानो ॿुधनि त सभिनी खे मुंहिंजो गानो वणे ऐं उन्हनि खे ॾाढो पसंदि अचे ऐं मुंहिंजो नालो सभिनी हंधु हा रोशनु थिए हिन वजह सां मां गानो ॻाइण जी कोशिश कंदी रहंदी आहियां ताकी मुंहिंजो गानो सभिनी खे वणे इनकरे मां घर जा कमु सॼा करे घर जा कमु पूरा करे मां गानो ॻाइण जो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां ऐं घर जा कमु कमनि सां गॾु गाना ॻाइण जी प्र अभ्यास जेको आहे उहो कॾहिं छॾींदी कोन आहियां ताकी मुंहिंजो नालो हिकु ॾींहुं सभिनी दुनिया में रोशनु थिए ऐं मुंहिंजो गानो ॻाइणो जेको आहे उहो सभिनी खे वणे इनकरे मां हमेशह गानो ॻाईंदी रहंदी आहियां ताकी मुंहिंजो नालो सभिनी हंधु रोशनु थिए हिन जे हिन लाइ मां घर में जे ॾींहं मुंहिंजो टाइम मिलंदो आहे त मां गानो ॻाइण जो अभ्यास कंदी रहंदी आहियां